ہیلو سر رومان ہوٹل مجھے اتنی بارش ہو رہی ہے کہ موسم کی وجہ سے میں آپ کو پریشان کر رہا ہوں کیا ہے یہ نہیں سر مجھے ففٹی پلیٹس بریانی ہونے کا ہے ارجنٹ آپ دے سکتے ہو کیا کیوں بولے تو بارش اتنی ہو رہی ہے ڈلیوری جہاں ہے میری جو ابھی فنکشن ہے گھر میں دیکھیے پھر بھی کوشش تو کریے آپ کیوں بولے تو میرے گھر نے بھی کیا ہے مہمان آئے ہوئے ہیں آپ ڈلیوری دے سکتے ہو تو میرے کو بہت اچھا لگے گا کیوں بولے تو آلریڈی میں آپ کے سے اس سے پہلے لیا تھا آپ کے ورایٹی اچھی تھی اس وجہ سے بول رہا ہوں ٹھیک ہے دیکھیے کوشش تو کریے اگر موسم تو ہے خراب پھر بھی آپ مجھے کیوں بولے تو فنکشن میں جو آڈر ہے آپ کو نہیں دیا تھا آلریڈی اسی لیے میں آپ ہی کو وہ آڈر دینا چاہ رہا ہوں